हँ मोबाइल टीवीमे तऽ हम नहि मोबाइलमे तऽ नहि देखैत छियै फिलिम सभ हमरा नहि अबैया हम सभ तऽ मूर्ख आदमी छी ने इएह टी वी छनि तऽ टी वी चलबैत छथिन तऽ कनिये देखि लेलहुँ देखलिअनि रामजीके कृष्णजीके ओएह सभ कनि देखलहुँ भगवान सभकेँ जे अबैत छनि फोटो ओएह सभ कनि देखलहुँ आर एम्हर हम सब सभ बड़ सुंदर जे छै से तऽ देखबै करैत छी हमरा सभकेँ आब एम्हर फिलिम तिलीम हमरा सभके मोबाइल टी वी मोबाइलमे नहि अबैया देखऽ हम सभ ओ मोबाइलके समाचार नहि बुझैत छी नहि देखैत छी आ जतेक जहिना गेल छथि ओ राधे कृष्ण गेल छथि तऽ राधे कृष्णके देखैत छिअनि कृष्णजीके देखैत छिअनि पाँचों पाण्डवके देखैत छिअनि राम सीताके देखैत छिअनि ओएह सभ देखैत छी तकरा बाद आगू तऽ हम नहि किछु देखैत छी हम तऽ जतबे जानब ततबे कहब ने बौआ तऽ ओएह सभ छै जे भगवानकेँ घरमे तऽ जे दऽ आएल छी सहए पायब ने हम सभ तऽ पढ़ल लिखल नहि छी तऽ आगू चढ़िके की सब कहू की सभ बाजू जेना जेना बुझैत छियै तेना तेना तऽ कहैत छी